विज्ञापन को अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन अब जैसे पेपर के माध्यम से तो पेपर के माध्यम से लोग समाचार भी सुनते हैं विज्ञापन का भी काम देखते हैं ऐसे पेपर की भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी विज्ञापन लोगों तक पहुँचाने का बहुत सारा आसान उपाय है अब आज के डेट में विज्ञापन के लिए आकाशवाणी से भी विज्ञापन पहुँचता है लेकिन जहाँ तक आज के डिजिटल इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो विज्ञापन जितनी कम समय में पहुँच जाती है हम समझते हैं उससे बेहतर कोई नहीं है ऐसे विज्ञापन टी वी पर भी देखते हैं

पेपर में भी देते हैं और जन चेतना को जगाने के लिए विज्ञापन ज़रूरी है विज्ञापन से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ तक एक समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है कि जो समाचार हमको कल होकर पेपर में मिलता है वह तुरंत तत्छन ही टी वी मोबाइल या डिजिटल के ज़रिए तुरंत मिलता है उसी तरह से कोई भी विज्ञापन अगर हम तुरंत तत्काल अगर लेना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म विज्ञापन का सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ तक आज की जो परिस्थिति है कि विज्ञापन के माध्यम से देश में विकास के भी काम होता है ऊर्जा की रचनात्मक क्षमता बढ़ती है साथ ही व्यवसाय क्षेत्र में अमूल्य परिवर्तन होता है और विज्ञापन के बहुत सारे क्षेत्र हैं लेकिन सबसे अच्छा डिजिटल प्लेटफाॅर्म है साथ ही साथ विज्ञापन को और प्रभावशाली बनाने के लिए जो जन मानस की चेतना होनी चाहिए वह भी जनता के बीच हम लोग एस्टेस पर भी नाट्य प्रदर्शन के रूप में भी अन्य परिस्थितियों में भी विकसित करते हैं

आज की डेट में विज्ञापन तो डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर ही है पूर्व के समय में या आज भी सिनेमा घर में भी विज्ञापन प्रदर्शित होता है विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारे राज्य सरकार का बहुत सारे विभाग का सही जानकारी मिलता है डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर भी उसको अपलोड करके देखते हैं इन तमाम सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जितने भी डिजिटल जितने भी विज्ञापन के के पहुँचाने का तरीका है उन सब में